हमर राज्यमे रोजगारके मुख्य साधन कृषि अछि कृषि कृषिपर बहुत आदमी डिपेण्ड छथि तकर बाद मछली पालन भेलय मखानके खेती होइ जाइत अछि ओ मखानके भेलय तकर बाद छोट छोट फॉर्म छै जहिना मुर्गी पालन

बरहर केला हर प्रकारके फल होइ छै तैं तऽ हमरा सबके बिक्री होइत अछि तै तब तऽ हमरा सबके आमदनी होइत अछि तकर बाद गाय भैंस आदमी रखने छथि तैं तऽ होइ छै तकर बाद बहुत कतहु कतहु आदमी तऽ मुर्गी पालनके मुर्गी फार्म हाउससँ फार्म हाउस खोलने छथि छागर बकरी ई सबके पालन पोषण होइ छै तैं सबसँ आमदनी होइ छै